हैलो अस डोगरी आं साढ़े इ'या मां प्यो निक्के होंदे असेंगी आखदे कि भाई हिंदी गै बोलनी ते अस चाह्न्ने कि असेंगी डोगरी बी सखान की के अस डोगरे आं असें डोगरी बी सिक्खनी चाहिदी जादै हिंदी निं अस बाह्र जाह्चै उत्थै बी डोगरी औनी चाहिदी जेह्ड़े हिंदी बोलदे उ'नेंगी बी डोगरी औनी चाहिदी जियां सारे लोग कोई कवितां आवा दियां डोगरी बिच कोई एह्बी पढ़ना औना चाहिदी जि'यां गाने आवा दे एह्बी पढ़ना औना चाहिदी जि'यां कोई कताबां आवा दियां नमियां ओह्बी डोगरी औना चाही दियां अस डोगरे आं बाह्र जाह्चै जित्थै बी लोक आखदे अज्जकल बच्चें गी हिंदी गै सखानी इंग्लिश गै सखानी की बच्चें गी अपनी डोगरी बी सखानी चाहिदी सब किश मतलब डोगरी साढ़ी देश दी परंपरा डोगरे अस लोक डोगरे आं डोगरी गै बोलनी चाहिदी असें ते जि'यां हून बाहर जा उठी कोई कोई डोगरी बोलदा होऐ जेह्के हिंदी बोलदे होन उंदे कन्नै डोगरी च गल्ल करनी कुसै गी डोगरी समझ औंदी कुसै गी नेईं औंदी ते डोगरी चलो हिंदी बी बोलनी चाहिदी पर ओह्दे कोला जादै डोगरी बोलनी चाहिदी ते जादै लोक डोगरी गै बोलदे साढ़े ग्रांऽ बिच लोक जादै डोगरे लोक जेह्ड़े डोगरी गै बोलदे साढ़े जादै ते डोगरी फिलहाल सारें गी औनी चाहिदी डोगरे जित्थै बाहर जा कोई सारे मतलब अस डोगरे आं कोई गल्ल करनी मैसेज आवा दे डोगरी च कोई गाने आवा दे ओह्बी सुनने चाहिदे डोगरी बिचें ते सारे इं'या मतलब जाह्ग जित्थें कोई अपने चलो बाहर जा उठी आसाम ओह्बी डोगरी दी बड़ी ओह् करदे चलो जि'यां बाहर कोई जा उठी जादै एह् निं होंदा कि की जादै हिंदी बोलो इंगलिश बोलो डोगरी हर कुसै गी औना चाहिदी अज्जकल दे जेह्के मां प्यो न अजकल दे जेह्के बच्चे न ते उ'नेंगी इ'यै कि इ'यै दरखास्त ऐ कि अजकल बच्चें गी हिंदी इंगलिश नेईं सखाओ डोगरी गै सखाओ जादै ते डोगरी हर बच्चा कि सेही करी लै कि डोगरी औनी चाहिदी की नेईं तां अजकल बच्चें गी जादा हिंदी ते इंगलिश गै औंदी ते डोगरी बी औनी चाहिदी बच्चें गी ते बाह्र कोई डोगरी चें गल्ल पुच्छै ते डोगरी च सनाई सकन ओह् ते